ٹیکلوجی کے بچوں پر بہت سارے نقصاندہ اثرات ہوتے ہیں پہلا ہمارا فون ہی ہے جوکہ ہمارے بچوں کو بگاڑنے میں اول رہا ہے یہ فون بچے ہر وقت فون کو ہاتھ مر لیے رہتے ہیں اس سے ان کی آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں ان کی بینائی جا رہی ہے دوسرا کہ وہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں تو ان کا فزیکل جو کام ہونا چاہیے وہ ختم ہو گیا ہے وہ کھیلنا کودنا بند کر دیے ہیں دن بھر وہ فون پر لگے رہتے ہیں اور بعض دفعہ وہ دیکھتے دیکھتے فون پر کچھ اور فحش چیزیں بھی دیکھنے لگتے ہیں جس سے وہ راہ بھٹک جاتے ہیں ہمیں بچوں کو ٹیکنالوجی کے استعمال سے مطلب کم سے کم وہ استعمال کریں ہمیں یہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کو فون زیادہ نہ دیں یا اور بھی کوئی ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ہم انہیں کم دیں ہم ان کو زیادہ مصروف رکھیں کسی اور کاموں میں جس طرح سے آج کل ڈیجیٹل بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں ہم پڑھائی بھی ڈیجیٹل کرتے ہیں تو ہم ان کو پڑھائی کی طرف رجوع کریں تو وہ ڈیجیٹل پڑھائی کریں گے اور پھر ہم ان کو مصروف رکھیں کھیلنے کودنے میں ہم ان کو کوئی ہنر ہنر کے کام میں لگا دیں تو اس طرح سے وہ ٹیکنالوجی سے دور رہیں